हांव म्हज्या आवय बापायचें एकलेंच चेडूं म्हाका भाव भयणी कोण नात धाकटीच फामील आमची आनीक हांव काजार जालां आनीक म्हज्या घोवा सांगाता बरोबर आमी दोगांय रावता म्हजे घोवाले वाटेन ताची फामील खूब व्हडली ते सात भुरगीं आवय बापायगेर आनीक ताची फामील भरपूर व्हडली म्हजी फ्रेंड्स सर्कल भोव कमी कित्याक शाळेंत आसतना म्हजे फ्रेंड्स आतां कॉन्टेक्सान कॉन्टेक्टान ना पूण वावर कोरता थोंयसोर जूंय जूंय हांव वावर कोत्ता थूंय फ्रेंड्स म्हजे खूब वाडटात आनीक हांव जाता ते भाशेन तांचे कडेन कॉन्टेक्ट दवरपा वावुरता पोयले ल्हानपणान आमच्या फ्रेणा कडेन कॉन्टेक्ट दवरूंक आमकां तितले मेडनासलें पूण आतां मोबायल जाल्ल्यान वो मोबायल एप्ली एप्लीकेशन यूज करून आमी आमच्या फ्रेंड्सा कडेन तांचे कडेन केन्नाय तांची खबोर घेवं शकतात फ्रेंड्सा वांगडा टायम सारपाक म्हाका जायतो आवडटा कितेंय करून तांचे वेडार कॉल करून तांचे कडेन जायतें उलोप बोरें तशें वायट येता तें एकामेकां कडें आमी शेर कोरता दुसऱ्याक कितेंय जालें जाल्यार तेका बुद्द दिवप हें हें आमचें चालूच आसता जायती फकाणां म्हज्या फ्रेणा बारा हांव करतां दुसऱ्यांक हासोंक म्हाका जायते आवडटा ताचे वांगडा आसतना कितेंय दुख आसता तें हांव विसोरतां आनी म्हाजो होच प्रोय्त की दुसऱ्याचें दूख जेन्ना म्होजे कडेन आसा तेन्ना तांणी शेर करून तांचे जाता ते भाशेन हें दूख आमी कमी कोरोप आवय बापाय कडेन म्हजी खूब रिसपोन्सिबिलिटी आतां वाडल्या कित्याक हांव एकटेंच बुरगें ताचें आनी तांचे जाणटे पिरायेर ती पावलेल्यांत तांची काळजी हांवेंन तांची आक्की रिसपोन्सिबिलिटी हांवेंच घेवची पोडटा तीं दुयेंत पोडल्यार हांव आनी म्होजो घोव तांकां जाय ते बाशेन हॉस्पिटलान व्हरून वो दुसरो तेंचो ट्रिटमेंट करून तांकां जायतो आदार करतात इतली एज तांची वाडून लेगीत आयज पासून तीं खूब केल हेल्दी आसा अशें हांव म्हुणटा फॅमिलीन आमचे आमी एकामेका कडेन सगली बरेतरेन वागतात एकामेकाक जाय तेन्ना एकामेकाची गरज पडटा तेन्ना आमी एकामेकाक पावतात आनी हे तरेन एकामेकागेर फंक्शन्स आसता जावं बड्डे सेलीब्रेट करून आमी एकामेकागेर वोयता वतात आनीक बऱ्यांत तशें वायटांत एकामेकाच्या सुखांत तशें दुखांत आमी वांटो घेतात